गरमीमे जे दौड़ै छै से मने चारि बजे भोरे उठि कऽ दरबर मने यए जे गरमीमे मने यए से देना चाही गरमीमे जितना देहसँ पसीना छूटै छै उतना बढ़िआँ होइ छै मने पानि लए कऽ चलना चाही किएक तऽ पियास लागि जाइ छै लागि जाइ छै ठण्ढीमे ठण्ढीमे ओहो ओहोसँ पहिने जे मने यए जे दौड़ना चाही सभकिछुके साथ मने देह देहपर लए कऽ तकर बाद दौड़ना चाही दौड़नेसँ मने देहमे बढ़िआँ रहै छै स्वास्थ्य ठीक रहै छै सभकिछु रहै छै आ आओर मने पानि मने पानि जे पड़य लागै छै तऽ ओहिमे मने ठीकसँ सभकिछु देख सुनि कऽ मने जे दौड़ना चाही देख सुनि कऽ ओना एहिसँ गिरयके किछु जोखिम रहै छै डर भए जाइ छै गिर पड़बै तऽ सभकिछु देखि सुनि कऽ मने दौड़ना चाही आ गरमीमे चारिए बजे उठि कऽ पानि लए कऽ मने यए जे दौड़ना जितना देहसँ पसीना छूटै छै उतना बढ़िआँ होइ छै होइ छै आ ठण्ढीओमे ठण्ढीओमे ठण्ढीओमे मने पाँच बजे भोरे उठि कऽ सभकिछु एकदम अथि करि कऽ लगा कऽ कपड़ा लत्ता लगा कऽ सभकिछु पिन्ह कऽ दौड़ना चाही ओहिसँ देहमे मने एहिसँ गरमी आबै छै ताजगी रहै छै बढ़िआँ रहै छै आ पानिके दिनमे पानि देखि कऽ तकर बाद दौड़ना चाही हँ दौड़ना चाही नहि तऽ ओहिमे जाहिसे गिरयके सम्भावना डर रहै छै आ डर रहै छै बेसी यए जे गरमीमे जे जितना दौड़ै छै तितना देहसँ पसेना छूटै छै उतना बढ़िआँ स्वास्थ्य सभकिछुमे ठीक रहै छै